हेल' नोथां नोथांनि हटेला व आं जे मोनसे चिकेन फ्राइ अर्डार हरदोंमोन बियो आंनिसिम दासिमबो सौफैयाखै दा मानो गोबाव जाखो समाथ' गोबाव जाबायमोन दा सफैनांसिगौमोन सम हिसाबै मानो गोबाव जाखो नोंथां